میں عربی زبان کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں اور میں علی طنطاوی رحمتہ اللہ علیہ کی تحریروں سے بہت متأثر ہوا ہوں اور ان کی ان کے اوپر میں نے اپنی تھیسس بھی لکھی ہے پی ایچ ڈی کی تو ان کی جو ان کی جو طرز تحریر ہے اس سے میں بہت متأثر ہوا ہوں اور اس کے علاوہ جو رول ماڈل ہے ہمارے اردو میں اردو ادب میں تو میں عبد الماجد دریابادی رحمتہ اللہ علیہ کے جو صدق کے جو ہے وہ ایڈیٹر رہے ہیں ان کی میں تحریر سے بہت اردو میں بہت متأثر ہوا ہوں اور میں نے ان کو کافی پڑھا ہے ان کی کافی تحریریں ان کی جو آبے ان کی جو بھی خود نوشت ہے اس کو بھی میں نے پڑھا ہے ان کی تفسیر بھی میں نے پڑھی ہے ان سے میں نے کافی سیکھا ہے اور اس کے علاوہ میں جو ہے حالی جو اردو کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور مقدمہ شعر و شاعری کے وہ مصنف ہیں ان کو بھی میں نے پڑھا ہے حفیظ جالندھری سے بہت متأثر ہوا ہوں شعر و شاعری میں اور سر سید صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا اقبال ان کی شعر و ادب سے میں بہت متأثر ہوا ہوں اور میں ابھی تک استفادہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا